जब भी हमरा हमरा किछु क्षेत्रमे स्टेडियममे यदि मैच होइ छलै तऽ ओहिमे हमरा लोकके जितना भी ओहि आसपासके लड़का सभ छलै ओकरा अगल बगल के गाँवके भी लड़का सभ आबै छलै बड़ बुज़ुर्ग आबै छलै मैच देखैला आओर मैचके आनन्द लै छलै आओर एनाहे कि बहुत आनन्द आबै छलै बहुत दूर दूर सऽ एने बड़ बुज़ुर्ग लड़का सभ मैच देखैला आबै छलै ने तऽ बहुत आनन्द आबै छलै एहिसँ ई होइ छै कि एने जे खिलाड़ी सभके मनोबल फेर बढ़ै छै

स्टेडियममे एनाहे जब खेल कुद होइ छलै तऽ एनाहे कि हमर गाँव समाजके लड़का सभके अन्दर भी जागरूकता फैले छै आओर ओ सभ भी यानि ओ सभ भी एनाहे खेल कुदमे इन्टरेस्ट लेइ छै और नहि खेल कुदमे कुछ करै केँ यानि भावना जागै छै लड़का सभकेँ